बाजू अहाँ जयबै जयबै ओतऽ चामुण्डा नेपाल जयबै ओ कोन रास हँ तऽ कोन रोड दऽ कऽ जेबै ओ तऽ कतेक भाड़ा लेबै तऽ ओतेक हम नहि देब हँ तऽ हम एतेक नहि देब देब तऽ एक हजार देब ओहिसँ बेसी हम नहि देब नहि तऽ जा अच्छा चल ही पड़त हँ ओ तऽ चलऽ पड़त हँ कम रूपैआ करिऔ नहि कम करू कम करब तहने ने चलब ओ तऽ अच्छे चलब मंदिर पर घूमब

नहि ओसब हम नहि देब अहाँकेँ भाड़े देब गाड़ीके

नहि नहि हम नहि देब जतेक भाड़ा ततबे अहाँकेँ हम देब ओहिसँ बेसी हम नहि देब तऽ होयबे करतै मंदिर जाइत छै तऽ लोक भाड़ा लै छै तऽ नहि भे खायब पीबऽके समान लेबऽके छै ने खयबै पीबै तऽ भाड़ा तऽ दऽ देब मगर मंदिर तंदिरके रूपैआ नहि देब खाना पीना सब चीज ओहिमे करऽके छै ने हँ तऽ सब चीज करबै ने पूजा करबै प्लेट लेबै प्रसादी लेबै खानाके समान बच्चा सब छै तऽ ओकरो सब ला लेबै तऽ सब अहिंँके दऽ देब रूपैआ कम करी हँ ओतेक हम नहि देब कम करू हँ कै ला हम देखब नहि देखब अहाँकेँ बू बुक कयने छी अहाँकेँ चलू